ہیلو کیا میری بات آٹو ڈرائیور سے ہو رہی ہے جی تو میں نے بہت دیر سے میں نے آپ کا آٹو کر کر رکھا ہے مطلب مجھے دلی لکشمی نگر سے دلی ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے مجھے کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہے میں نے گیارہ بجے ہی آپ کی مطلب بک کیا تھا آپ کی لیکن ابھی تک آپ آئے نہیں تھوڑا جلدی آ جائیے نا مجھے جانا ہے ابھی دلی ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے میری فلائٹ مس ہو جائے گی اگر ایسے کیسے سروس دے رہے ہیں آپ تھوڑا اچھی سروس دیا کریے میں نے تو گیارہ بجے بک کیا ہے اور آپ ابھی تک آئے نہیں اور ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ کافی لیٹ ہو چکا ہے اوکے جی جلدی جلدی آ جائیے جلدی سے جلدی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے جلدی آئیے مجھے جلدی جانا ہے نہیں تو میری چھوٹ جائے گی ایئر